बदलती दुनिया के सा बारे में मेरे कई विचार हैं क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया बदल रही है आज का जो आज की जो दुनिया देखी जा रही है उस में काफ़ी बदलाव आया हे उन में बदलाव आने का कारण है समाज में बढ़ती बढ़ता क्राइम फिर रोज़गार सरकार की राजनीतियाँ इन सब चीज़ों मे से भी असर पड़ा है जिसके कारण दुनिया बदल रही है आज कल कोई भी किसी से मतलब नहीं रखता ना कोई भाई बहन भाई बहन रह गए ना कोई माँ बाप से रिश्ता रह गया ना कभी बच्चों से रिश्ता रहा और साथ ही ना किसी रि रिश्तेदारदारों से ना किसी दोस्तों से ज़्यादा रिश्तेदारी हुई है अक्सर ये देखा जाता है कि कहने को तो बहुत से लोग रहते हैं लेकिन सब सिर्फ़ काम के नाम पर याद करते हैं और बाक़ी टाइम भूल जाते हैं जिसको भी अपन से काम निकलवाना निकलवाना रहता है तो वो निकलवा लेते हैं और उसके बाद जब अपन को काम पड़ता है तो कोई भी अपने काम नहीं आता है